हिंदू संस्कृतीन हिंदू संस्कृतीन ज्यो ज्यो परंपरा आसा ज्यो ज्यो प्रथा आसा तेंच्यानी एक अनुशासन लायल्लें आसा देखीक म सक्काळच्या वेळार आमी उठ्ठात उठून सुर्याक पांयां पडप हांगासर म्हणजे जें एक निसर्गांतल्यान जें किदें लाबलां आमकां ताका आमी खूप थँकफूल आसप ताचे आमी उपकार मानप हें आमचें पयलें धेय जावन आसा म्हणटकीच कोणाचें तरी आमी निसर्गा कडल्यान मेळिल्ल्या गजालींचो आमी बरे तरेन वापर करून ताका आमी ताज्या उपकारांत आसा ही जाणीव आमकां जाता तितुंतल्यान तशेंच सांज वेळार न्हिदप ना ही एक संस्कृतीन आमच्या आसा की ति तीन कात्रेर म्ह व सकाळ सकाळचें उठप दनपारां न्हिदप ना बारा वरांचेर तशेंच सांचे दिवे लावपाच्या वेळार न्हिदप ना हांगासर तो तोच तेका मायट बी ताका साये सायंटिफीक रिजन आसत अमक्या वेळार न्हिदप ना हातून म्हणटकीत त्यो प्रथा कश्यो आसा की आमकां एक शिकवण घालून दिता एक आळसाय आमच्या भितरली नानपयत करता तशेंच खुबश्यो गजाली आसा परंपरा म्हणलें की ती पाळचीच पडटा अशें म्हणून म्हणटकीच एक वेगळे तरेची शिस्त लागता आमकां ह्या शिस्ती सिस शिस्तीचेर अनुसरून आमी मुखाल्ले पिळगेक सुद्दां आमी शिकवण दीत रावतात परंपरा ही बदलपा खातीरच आसता दर फावटी संस्कृतीन तें बरयल्लेंत आसा म्हणून तें तशेंच करपाक जाय अशें मत ना पण ती बद परंपरा आपल्या सोयी प्रमाणूय आमी तयार करून तिका तिजो वाप तिका आमी पाळूं येतात अशें म्हजें मत आसा